पुलिस हमारे क्षेत्र में आपराध की घटनाओं को नियंत्रण करने में सक्षम है और प्रयास कर रही है जब गाँव के लोक सुरक्षा की बात आती है तो इसमें कोई सुधार करने की आवश्यकता है वो ज गाँव स्तर से भी कर सकते हैं अब जो भी सुरक्षा है गाँव स्तर से भी कर सकते हैं गाँव के लोग अगर जागरुक रहेंगे तो अपराध की जो घटनाएँ हैं वो कम होती जाएँगी कम रहेंगी गाँव में अगर शिक्षा का स्तर अगर पिछड़ा है तो फिर अपराध की घटनाएँ बढ़ती हैं क्योंकि शिक्षित लोग अपराध की घटना से दूर रहते हैं ओर पढ़ा लिखा व्यक्ति उसमें ध्यान रहता है तो वो इन सब घटनाओं से प परे है गाँव में क्या है कि बहुत सारे लोग अनपढ़ रहते हैं शिक्षा का अभाव में ज्ञान नहीं रहता है और वो क्या है कि एक दूसरों के प्रति अपराध या मार कूट कर लेते हैं और ऐसे छोटी छोटी घटनाएँ जो क्या है कि आगे जा कर बड़ी हो जाती हैं तो अगर गाँव में शिक्षा का स्तर अगर सुचारू रूप से अगर व्यवस्थित होगा तो गाँव में अपराध की जो घटनाएँ हैं वो नियंत्रण हो सकती हैं तो सबसे मेन जो बात है वो गाँव की गाँव की शिक्षा के ऊपर है और शिक्षा अगर व्यवस्थित है तो फिर गाँव में अपराध कम किया जा सकता है और पुलिस भी हर संभव प्रयास करती है तो फिर भी मेरा ये कहना है कि पुलिस को और थोड़ा सा और सख्ती बरतनी चाहिए और गाँव को गाँव में जो लोग हैं वो जागरुक करना चाहिए शिक्षा के प्रति और घटनाओं के प्रति कि घटना में किसी भी व्यक्ति का भला नहीं हुआ है जो भी आपराधिक घटनाएँ होती हैं दोनों सब पार्टियों को नुकसान होता है उनके बच्चे वगैरह भविष्य में उनके लि प्रति एक सकारात्मक भाव उत्पन्न होता है तो मेरा ये कहना है कि गाँव में अगर शिक्षा का क्षेत्र अगर विच रूप से चलेगा तो गाँव में अपराध की घटनाएँ कम होंगी